मछुवारों की प्रमुख जाती है मांजी है मछवारा है मल्हार है केवर है और मसा मजा मजास स्वर है और इनका प्रमुख त्योहार पोंगल है ये पोंगल ज़्यादा मनाया जाते हैं और बाकी मुख्य त्योहार जो होली दिवाली रक्षाबंधन दशहरा है वो भी यह मनाते इनका मुख्य त्योहार पोंगल ही है